खाद बनाने के लिए हमारी यह भूमिका है कि पशु पक्षियों द्वारा जो मल जैसे गाय भैंसों द्वारा जो मल इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा करके हम खाद में वह मिट्टी में मिलाते हैं